ویسے تو اردو زبان میں بہت سارے دلچسپ الفاظ ہیں جو ہمیں بہت دلچسپ یا قابل توجہ لگتے ہیں جیسے کہ اردو ایک شیریں اور دکنی زبان ہے اور اس کی بات سننا ہی بہت ہی میٹھا لگتا ہے اردو زبان کو اردو زبان میں ہم لوگ جیسے ممی پاپا کہتے ہیں اردو زبان میں اسے امی ابا کہتے ہیں امی ابا کہنے اور سننے میں بھی بہت اچھا میٹھا لگتا ہے اور جیسے ہم انکل انٹی کہتے ہیں اردو زبان میں ہم لوگ چاچا چاچی کہتے ہیں ماما مامی کہتے ہیں انکل انٹی کو یہ بھی سننے میں بڑا دلکش اور بہت ہی دلچسپ لگتا ہے اور بہت سارے الفاظات ہیں جو اردو زبان میں ہمیں بہت اچھے سنائی دیتے ہیں کان میں آنے سے جیسے یہ دلکش الفاظ بہت ہی میٹھا الفاظ ہے اور دلپسند جسے کیا کہتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کی وغیرہ وغیرہ جن کے بارے میں توجہ لگاتے ہیں ہم لوگ